डॉक्टर नमस्ते हाँ जी हाँ जी बैठ गए हाँ जी हाँ जी मैम फायदा तो है लेकिन पर लेकिन मैम मुझे इतना नहीं है हाँ जी मैम ट्रीटमेंट तो सही चल रहा है पर लेकिन पर लेकिन मैम मुझे कोई मेरे अंदर फर्क दिखाई नहीं दे रहा मैम मैम मैम मैं ये चाहती हूँ कि ठीक है मैम जो मेरी मेडिकल कंडीशन है वो मतलब ये दवाइयों के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी डॉक्टर आप सही कह रहे हैं पर लेकिन पर लेकिन मैम मेरे को नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा क्योंकि मुझे तो मेरी डाउन कंडीशन लग रही है बहुत ज़्यादा हाँ जी हाँ जी मैम हाँ जी मैम आपकी बात सही है पर पर लेकिन आप जो कह रहे हो ऑपरेशन से मेरी मेडिकल कंडीशन ठीक हो जाएगी क्या ये सही में ठीक ही हो जाएगी ना या फिर ऐसे ही चलती रहेंगी हाँ जी हाँ जी मैम आपकी बात सही है जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे बताइए हाँ जी हाँ जी मैम आप सही कह रहे हैं पर लेकिन क्या मेडिकल कंडीशन मेरी अच्छी ही हो हो जानी चाहिए हाँ जी हाँ जी मैम ठीक है